ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی تعلیم و تفریح تجارت اور ٹرانسپوٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل دیا ان میں سے انل امبانی جی بھی ہیں ایک جب تھری جی نیٹ نیٹورک صحیح نہیں چلتا تھا اور امبانی جی نے دیکھو آج فور جی نیٹورک اتنا آسان کر دیا فور جی کے نیٹورک آنے سے دیکھو ہر ایک چیز کی آسانی ہے اور دہلی شہر کو لے لو یہاں کی تعلیم اچھی ہو گئی اسکولس بچوں کے لیے فری ہے اسپوٹس فری ہے مہیلاؤں کے لیے بسیں فری ہے اور جینٹس کے لیے بھی ہے چاہے جتنے لمبے جائے وہی ٹکٹ دس روپئے